आं न'आवनो दङ

बेसेबां होगोन माने आगै आंनो रुवाथिखो नांनायालाय नांगौ आं नोंनो बेसे होसिगोनलाय आंलाय एक हाजारफोर होगोन आगै नोंनोलाय आंलाय अननानै होबाय तिन हाजारखो होआ फन्द्रस' गाहाम होखाबाय ओहो होआ थायोब्लालाय थाफै आंनावलाय फन्द्रस'ल' होबाय आं हानायालाय खामानिखो हागारगोन हि दानो नांगोन ओंखाम संनो नांगोन सेथ्ला सिबनो नांगोन गोबोर गारनांगोन आरो माइ गायनाय खामानियाव थांनो नांगोन गासिबो खामानिखोबो आं मावजोबनोनो होनोसैदे नोंनो आङो मावो बालाय तिन हाजारखोनो होबाय आंनि गासैखोबो मावजोबनो नांगोन आरो हि दानाय ओंखाम संनाय आरो गासैखोबो होजोब्बाय आं दा सासे माबा जानानै नोंनो इदि होआब्ला गथाय खामलाफोराबो थैथारो आरो नोंनि दुखुथियाखो आंबो नायाबला बोरै जानो नोंनि अननायखोनो आंनियाव सोना होनाय जाबाय आरो गाबोन नोंलाय आंनियाव रुवाथि थाबाय नालाय खामानि मावनाया एखे गाबोनो गोख्रैनो सिखारनानै मावफैथारनांगोन आंनियाव सयथा बजायाव होमब्लासो खामानि मावनायाबो दामाबो मिलायगोनहाय आगै बिनानाव गासिबो खामानिखो मावनो रोङो होननासो नोंनो रोजा थाम तिन हाजार होबायहाय आं हा गाबोनो नों आंनावहा सयथा बजायाव मावफैनांगोनदै खामानिखो दे होमब्लालाय गाज्रि मोननो नाङाना गाबोन फै